ہیلو کیا آپ اما زون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امازون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزارا روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیوں کہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہو نے لگتا ہے ان کی اسپیکر بھی اچھی نہیں ہے ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں